जय झूलेलाल स्वेटर बुनण में मूंखे जेब वारी जेकेट ऐं जेन्स स्वेटर ठाहिण में ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि मुंहिंजा डिजाईन इलाही माण्हुनि खे पसंदि ईंदा आहिनि मां पाण बि डिजाईन विझंदी आहियां पंहिंजे सम्झ सां ऐं मूंखे इलाही माण्हुनि ठाराहे ठार मूंखां ठाराया आहिनि जेके जल्दी ठाराहिण जो चवंदा त राति जो मां देरि ताईं ॿ ॿीं टीं वॻे ताईं बि वेही करे ठाहींदी हुयमि पोइ मां मशीन वरिती मशीन ते बि इलाही स्वेटर ठाहिया आहिनि माण्हुनि खे मुंहिंजा ठहियलु स्वेटर इलाही पसंदि ईंदा हुया ऐं मूंखे सिलाईअ में अच दुपटे मां टीशट ऐं जेकेट ठाहिणु कुर्तियूं ठाहिणु ॾाढा पसंदि हुया ऐं सिलाईअ में मूंखे माण्हू ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि ऐं